हेलो हँ सुनलहुँ हँ जे अहाँकेँ दोकानमे नया नया कम्पनीके मोबाइल सभ आएल अछि जेनाकि सैमसङ्गके नया नया मोडल सभ आएल अछि तऽ ओ

हाँ तऽ सम सैमसङ्गके मोबाइल पर केना की छूट छै भेटैत छै सुनलिऐ जे ओहि पर छूट छै किछु तऽ

हँ तऽ हमरा एक सैमसङ्गके मोबाइल चाही हाँ हूँ नहि तऽ नहि किस्त पर केना भेटैत छै आओर हम फोनो पे कऽ सकैत छी नगदो दऽ सकैत छी तऽ किस्त पर केना देबै के केना किस्त भरऽ पड़ैत छै ई सभ कहब तखन ने तऽ अहाँकेँ कतऽ दोकान अछि केना आबऽके छै कतेक दूर अछि एतऽसँ से सभ अहाँ कहब तखन ने हम ओहिठाम पहुँचब

आबऽके केना की छै व्यवस्था से कहब तखन ने कतेक समय लगैत छै ओतऽसँ जाएमे लगतै अच्छा अहाँ दोकाने पर रहैत छिऐ

ठीक छै तऽ हम पहुँचब बोलु अच्छा देखैत छी जे केना की छै तकर बाद हम पहुँचैत छी अहाँकेँ दोकान पर आओर देखब मोबाइल जे कोन केहन की केना छै आओर केना कि ओकर किस्त भरऽके हेतै कि फोन पे करऽके हेतै की सभ करऽके हेतै कोन प्रक्रिआसँ ओ लेबऽके हेतै जे हमरा सुविधा बुझाएत ताहि हिसाबसँ हम करब आओर अहाँकेंँ दोकान पर पहुँचलाके बाद हम अहाँकेँ फेर कॉल करब जे अहाँ अगल बगलमे अब हूँ